हाँ मैं वीडियो गेम क्यों जानता हूँ मेरे द्वारा खेले जाने वाले वीडियो गेम पबजी है और मुझे पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पबजी को ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं पबजी खेलता रहता हूँ